जोंनि सबायजार गामि सेर सेराव राय मानसि दं आदिबासि दं मोन्दा दं उराव दं आरो एसामिसाथ' जोंनि खाथियावनो गैया जाहैबाय लगाय लथाय सासे सानै दं आरो आरो जोंथ' मा होननो गामि सिंनि मानसिनालाय सावथालनिखौबो रोङा जाहैबाय बिदिनो राय मानसिफोरनिखौ बिदिनो गावसोर रायज्लायबा जों फिननाय होयो एफा एनै बाजार हाजाराव खुनुरुखुम रायज्लायो आरो जों आरोथ' बारबाखि हिन्दी इंलिसखौथ' जों रोंखाया दा जोंनि खाथि खाथि बेबायदि लागाय लाथाया सोलिजोबनानै मिलायजोबनानै दं आरो अनेख दङ नेपालिफ्रा खाथियाव गैया गोजानावसो आदिबासि उराव मुन्दा बिफोरो दंजोबो आरो खाथि खाथियाव दखान हाथाइ ज' हाथाइ मोनसेयावनो जों ज' जालायो लोगोमोनलायो रायज्लायलायो बायदिसिना बिदिनो मैगं फाननाय आरि अदल बदल बायनानै जालायो बिसोर फाननायखौनो जों बायो जों फाननायखौनो बिसोरबो बायो लगाय लथाय मिलायनानै बिदिनो सोलिनानै दं आरो दा जोङो खाथि खाला हिसाबै बिसोरजों गासिबो मिलायनानै जायो आरो सावथाल उरावब्लाबो